माय गायनायाथ' उन्दैनिफ्राय सोलोंबोदों सोलोङै सोलोंनानै रोङाबा एखनबा माबाबाय फोरोंजाबाय बिमाजों गेसेंबा गेसें जादों गुबुंबा गुबुं जादों बेखौ बिमाया फोरोंबाय जोंखौ गायनायाव ओमफ्राय जों रोंबा गायबाय थाबाय जों गायनायावबो दाना उनाव मोजां मोनलांबाय माय गायनोबो दाना मालासो मालासो जों सोरांनो नंलायथारो माय गायनो मोजां मोननायानो दुब्लियाव माब्ला थांनो मोन्नो जों बेखौ गोसोयाव माबायो आरो बे समाव बिराद मावनो गोसो जानानै थांथारोमोन माय गायनायावबा आरो गायनानैबो जों न'आव फैनानै आरो माला थांनो मोनगोन बेखौ मोजां मोननानै थांनो लुबैयो गायहैयो दुब्लियाव फुयो गाइयो फुयो गाय गेसें गुबुं गायहैबाय ओमफ्राय गायनानै माबानाय समावबो जों हाग्रा दाङो माय गायनायाव हाग्रा फुयो हाग्रा फुनानै उनाव लासै लासै माबायोबा मोनब्लाबो जोङो माय दुब्लियाव थांनानै मायखौ हाहैनांगौ जायो ओमफ्राय मायखौ हानानैबो जों न'आव खर'आव रुजुननानै बाबो जों मायखौ न'आव खलानाव लाबोनांगौ जायो आरो खलानाव लाबोनायनि उनावबो जोङो मारा होनाय समावबो जोङो माराखौ मोसौजों होयोमोन उन्दै समनिफ्रायनो जों बिदिनो मावबोनाय मावै मावै मावनानै माव माबाबाय आरो दा गोदोनि मावनायाथ' जुदामोन आरो दा दानि मावनाया अनेग सोलायदों दानि मावनायाथ' माय गायनायाथ' गायनांगौ आनो जाबाय हालेवनायफ्रावथ' गैला जेबो खालि गायहैनांगौ दा एसे साबसिननिफ्राय साबसिन जाबाय आरो गोदो बिराद दै बानाबो जायोमोन आरो डाबल डाबल गायनांगौबो जायोमोन दानि दै बाना जानायफ्रा एसे खमायलांबाय आरो जायगा दाबसिआवनो खुननै खुनथाम गायनांला खासिया जावैनानैबो दोननांला लोगो लोगो खोथियाजोंनो जों गायनानै फोजोबनो हायो आरो दा माय गायनायाव आरो हानायाथ' हानाय बे मोनब्ला हाबाय मारा होफैबाय बेबायदि जायो आरो आरो उनाव मारा होनानै माबानानै गासै माबा बाख्रि दंबा बाख्रिफ्राव थिसनबाय आरो माबायाव बिनि गेजेराव एम्फौ जानाय मा जानाय आबार खालामनांगौ जाबाय माय गुथिखौबो बेबायदि आबार खालामनांगौ जायो बिदिनो खालामनानै जों मोजां मोनोमोन आरो दा साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोबाय दोननायाबो मोजां जानांगौ जाबाय आलदा जुदा माय आलदा आलदा दोननांगौ बेफोरखौ आबाद खालामनानै मोजां माबा जाबाय आरो दा सोलायनायाव दा बेखौनो माबानाय जाबाय